हमें टेक्नोजिल से बहुत फ़ायदा भी मिलता है और नुक़सान भी होता है मसीनें हमारे खेत को काट रहीं हैं एक से एक मशीनें निकली हैं खेत को काटकर दो दिनभर में पाँच दस पन्द्रह आधा घंटे दो घंटे में खतम कर देती है खेत खेत तो कट जाते हैं मगर कुछ मज़दूर वर्ग के लोग हैं उनको बिचारों को उनकी मज़दूरी भी ख़त्म हो रहइ है वो बिचारे अपनी मज़दूरी नहीं पा कमा पा रहे हैं खेत काटने से मसीन आने से ग़रीबों का कई मज़दूर वर्ग के लोगों का पेट मारा जा रहा है क्यों से कि वे ग़रीब अपना खेत काटकर मज़दूर लगाकर गाँव से मज़दूर बुलाकर खेत कटवाते थे अब मसीन आ जा रही है तो मसीन मिंटों सिंटों में खेत फसल काटकर बगरा के चली जाती है ख़त्म कर देती है खेत को ग़रीब वर्ग के लोग मज़दूर वर्ग के लोग बिचारे परेशान रहेते हैं वे इंतज़ार में रहते हैं कि खेत काटेंगे तो हमको थोड़ी सी मज़दूरी मिलेगी हमारे बाल बच्चे पलेंगे मगर मसीन आ गई हैं मसीनों ने पूरे खेतों का काम चालू कर दी हैं तो ग़रीब वर्ग का अदमी बेचारा परेशान रहता है परेशान होने के वजह से खेत का काम नहीं मिलता ग़रीबों को